मछली लाबए छै मछली लाबएके बाद हुनका बनबै छी तऽ बैठी हसुआंँ पर तब हुनका बनाएकऽ बैठी हसुआंँ पर धोबए छियै ओकर बाद धोइक रखय छियै तब लहसुन प्याज तोरी धनिया मिरचाइ हरदी सब किछु कऽ पीसए छी सब किछु कऽ पीसएकेँ बादमे कटोरामे उठाबए छियै चूल्हा जलाबए छियै ओहिमे कऽ तेल दए छियै मछलीमे कऽ सब मर मशाला डालए छियै ओकरा तरै छी ओकरा तरै कऽ बादमे से ओकरा तरिकऽ निकालए छियै तरि कऽ निकालएके बाद फेर प्याज ओआज डालए छै तब मशालाकऽ भूजए छी भूजए कऽ बादमे ओहि मसालाके से ओहिमे तरी दए छियै तरी खदकि जाइत छै तब ओहि मछलीके डालए छियै ओहिमे ओहिमे डालएके बाद भए जाइत छै मछली तकर बादमे जेतना ओकर रस राखएके रहए छै राखि कऽ ओकरा उतारै छी तकर बादसंँ रोटी बनबए छी रोटी बनाए कऽ बादमे सबकेँ खाए लऽ दए छियै दए छी तऽ काकोर भसय छै काकोरके टाँग हाथ तोरि दए छै ओकरा पकबए छै ओकरा चटनी मिलय छै ओकरा सब्जिए बनबैके छै तऽ काकोरकऽ निकालिकऽ बनाए कऽ ओकर सब्जी बनबए छी मर मसाला डालिकऽ डोकाकऽ ओएह फोरि दए छै ओकरा पकाए कऽ लोक खाए छै तवा पर आँच जोरि दए छै ओहिमे धीप जाइत छै तऽओहिमे पकाए कऽ खाइत छै खपड़ी अथी काकोरोके पकाएके खाइत छै डोको कऽ सब्जी बनाए कऽ खाइत छै जे नीक लागए छै लोकके जेना अपन खाय छै बनाके आ जे देशमे जे छै देशमे जे चीज अच्छा लागय छै ओ चीज बनाए कऽ खाइत छै अपना देशकेँ खाना बनाए कऽ अपने बनय छै